हमे जब अपना इसकुलमे छलिए तऽ बहुत सारा खेलकूदमे पार्टीसिपेट करले रहिए जैसेकि हमे लम्बी दौड़ जैसेकि सौ मीटर दो सौ मीटरमे भाग लेने रहिए कभी कभी हमे ई फैन्सी ड्रेस कम्पीटिशनमे भी पार्ट लेने रहिए ई सबमे हमे फैन्सी ड्रेस पार्टीसिपेशनमे जितले रहिए हमे आओर एक साथी दोस्त हमर महिला दोस्त हलै ओ दुनू मिलिकऽ जितले रहिए ओकरामे हमरालोकके एक एक अवार्ड मिलल रहै तथा हमरालोकके पाँच पाँच सओ रुपैआ दुनूके मिललै रहै ओतनामे भले मजा ऐले रहै फिर दौड़ैमे लम्बी कूदमे एक बार हम जितले रहिए अवार्ड इसकुलके तरफसँ ओकरबाद जैसेकि खेलकूदके प्रतियोगिता इसकुलमे होबे करै हइ ओकरामे हम ई डिस्ट्रिक्ट लेवलपर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेललै रहिए ओकरामे बड़ा मजा ऐलै रहै तथा ओकरा खेलकूदसँ बहुत सारा फायदा भी हइ शरीरके खेलकूदसँ शरीरमे खून हर अङ्ग तक अच्छासँ पहुँचै हइ बहुत खेलकूद बहुत अच्छा चीज हइ हर लोकके पार्टीसिपेट करना चाही अपने जीवनमे कभी ने कभी खेलते कूदते रहना चाही आओर जीतैके तऽ कोशिश सब कोई करऽ है तऽ जीतैके कोशिश करने ही चाही अच्छेसँ हम बस यही बोलबै सब कोई अपना इसकुल लाइफमे पार्टीसिपेट करए आओर मेहनत अच्छासँ करए जे जे परिणाम होत ओ तऽ बादके बात हइ फिलहाल खेलै कूदै आओर मेहनति करए जीतै तऽ जीतै हारै तऽ हारै आओर कि बस इएह बोलै इएह बोलैके हइ आओर कि बोलिए हमे बताइ